हँ हँ बाजू बाजू हमर नाम रौनक छै ह्म्म अच्छा हँ हँ हँ तऽ हँ बिलकुल बता सकै छी अहाँ चलू हमरा साथे सीतामढ़ीमे हइ जानकी जीके मन्दिर वहाँ घुमा देब किएकि वहाँ तऽ बहुत आदमीसभ बहुत दूर दूरसँ अबैत छथिन दर्शन करैत सीताजीके आओर बगलमे जनकपुर छै जनकपुर भी अहाँकेँ घुमा देब हम वहाँपे बहुत बहुत भव्य मन्दिर छै वहाँपर शिव जी अथी सीताजीके

मुद्रा इएह हमर चार्ज हइ एक दिनका आठ सए नओ सए रुपैआ चार्ज हइ अहाँके जे मोन भेल अहाँके अपन खुशीसँ हमरा दऽ देब देख लेब हम मतलब हँ तऽ सभसे आठ सए अछि अहाँसँ हम पाँच सए रुपैआ लऽ लेब हँ हँ पाँच सएमे हो जेतै हँ अहाँ तऽ सभ हम व्यवस्था दऽ देब अहाँके रहैके जनकपुरमे जनकपुरमे जनकपुर हँ हँ ओहो ओहो स्थान हइ सीतोमढ़ीमे स्थान हइ ओ जनकपुरमे हुनकर जन्म भेल छथिन ने तऽ उएह आओर अहाँके ओ जनकपुर जायब तऽ अहाँके उहाँ रहैके रहैके व्यवस्था करवा देब खाइ पियैके व्यवस्था करवा देब सभकिछु हँ व्यवस्था हो जायत सस्तामे अहाँके सभकिछु हो जायत ह्म्म ह्म्म हँ उहाँ उएह बगलेमे छै मन्दिर एगो ओहिमे छथिन एगो राम मन्दिर जे बगलेमे हइ ओहिपर ई बात भेल छलै आओर हँ हँ तऽ ओ आबैत इमहर हँ हँ हँ हे जनकपुरमे बहुत दूर दूरसँ विदेश विदेशसँ लोकसभ अबै छथिन देखय बहुत सस्ता जगह हइ उहाँपर कोइ भी जा सकैए नॉर्मल आदमी भी जा सकैए घुमय रामजी सीताजीके दर्शन करय आ हम बहुत एहन बहुत एहन आदमीके आज तक लऽ गेल छी जे पैसा छै कम मतलब कमजोर हइ फिर भी हुनका घुमा दै छी कम पैसामे हम हँ हँ हँ अच्छा ठीक हइ ठीक हइ ठीक हइ रखै छी तब ठीक ठीक ठीक ठीक